हमको खिलाड़ी में बहुत अच्छा लगता है और पसंद है विराट कोहली वही बहुत अच्छा लगता है और उनके मैच और वो कोई भी मैच में जीत के जाते हैं हार के नहीं जातें और धोनी वो भी हैं वो भी ऐसे ही खेलते हैं तो हारने का कभी कोशिश नहीं करते हैं जीतने का ही कोशिश करते हैं और जीत के ही जाते हैं सभी जीतने का ही कोशिश करते हैं जीत के ही जाते हैं और कहीं भी जाते हैं और खेलने तो उतना ही रखते हैं जो हम जीते ही वो उनके वो कहीं भी जाते हैं तो ट्रॉफी जीत के ही जाते हैं और जीतते ही हैं और उनसे मिलेंगे मिलने का तो है कभी मिलेंगे तो कहेंगे जे धोनी को जो आपको क्या खातें हैं क्या खातें हैं क्या पीते हैं जो अभी इतना धैर्य रखते हैं और जीतने का हीअथि रहते हैं उनको कभी वो हारते नहीं है जीत के ही जाते हैं कहीं से भी जाते हैं तो जीत के ही जाते हैं धोनी जीत जीतने का ही रखते हैं कोशिश करते हैं जीत के ही जाएं हार के नहीं जाते हैं वो जीत के ही जाते हैं कहीं से भी वो ट्रोफी ले ही के जाते हैं जीत के ही जाते हैं हमको बहुत अच्छे लगते हैं बहुत पसंद है और कोशिश करेंगे कि कभी मिले और मिलेंगे तो पूछेंगे उनसे जो क्या कैसे आप ये सब कर लेते हैं और जीतने का ही अती रखते हैं हौसला और जीत के ही जाते हैं और मिलने का भी अभी तक तो नहीं मिले हैं मिलने का करेंगे कोशिश की मिले मिलेंगे मुलाकात करेंगे पूछेंगे उनसे जो कैसे क्या खाते हैं पीते हैं कैसे रहते हैं जो आप में इतना हिम्मत है इतना अति है जो आप जीतते ही हैं और जीत के ही जाते हैं ये सब पूछेंगे बातचीत करेंगे मिलेंगे फिर तो पर अभी तक तो मिले नहीं है तब तो टीवी पर ही मोबाइल पर ही देखते हैं और मिलना तो अभी तक नहीं हुआ है पर मिलेंगे कभी देखते तो हैं पर मिले नहीं है मिलेंगे बात करेंगे और वो बहुत अच्छे लगते हैं वो खेलते हैं तब और उनका हर वक्त यही रहता है जो हम जीत कर ही जाएं हार के कभी नहीं जाते हैं जीत के ही जाते हैं इसलिए बहुत पसंद करते हैं हम उनको और देखते भी हैं इसलिए कहते हैं अच्छे लगते हैं वो हमें खिलाड़ियों में देखते भी है उनके मैच देखते भी हैं और अच्छे लगते हैं देखने में वो मैच में उनका हौसला एनी टाइम रहता है अच्छा जो हम बढ़े आगे इसलिए